मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश एक कला का क्षेत्र कहा जाता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाओं को रोज़गार के रूप में संचालित किया गया है कई ऐसे विभाग हैं जो इसे आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं जैसे अंत व्यवसाय है यह अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए फिफ़्टी परसेंट सब्सिडी के साथ में सहयोग करती है स्वरोज़गार को आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ा वर्ग विभाग है जिसके में पिछड़ा वर्ग विभाग में फिफ्टी परसेंट थर्टी परसेंट सब्सिडी या दस हजार रुपये की सब्सिडी लोन पर दी जाती है जिसे वह अपना स्वरोज़गार स्थापित करे और अपने कार्य को आगे बढ़ाए खजूर शिल्प है जो बरमुंडे समाज द्वारा किया जाता है इन्हें भी फिफ्टी परसेंट सब्सिडी के साथ में ये विभिन्न नेशनलाइज़ बैंक इन्हें लोन देती हैं ताकि इसी रोज़गार को वो आगे बढ़ाए और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को आगे बढ़ाए और अपने देश और विश्व का नाम रौशन करें ऐसी कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो इन्हें मशीनें भी निःशुल्क प्रदान करती हैं ताकि इनका रोज़गार और आगे बढ़े और ये अपना कार्य और सुचारू रूप से कर सकें और कई ऐसी समितियाँ होती हैं जो इन्हें प्रशिक्षण देकर इन्हें एक नई टेक्नोलॉजी से परिचय करा कर मशीनों के साथ में परिचय करा कर और ज़्यादा और ज़्यादा उन तकनीकी तकनीक सीखा कर ताकि इस अपने रोज़गार को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके इसके लिए विभिन्न संस्थाएँ इन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर इन्हें लोन भी देकर और इनका रोज़गार स्थापित कराती है